हेलो बोले पानी कैसे देते हैं कैसे बचाया जाता है शहर में

ओह ठीक है पानी स्वस्थ आता है कि नहीं कितना टाइम रहता है पानी सुबह शाम दुपहर वेल के पानी की सप्लाइ वाला पानी

ठीक है पानी हम मेरा भी लेना है वह पानी का कोई सप्लाइ में कुछ गंदगी उंदगी नहीं ना है कचरा उचरा ओह शहर में ज़्यादा पानी का ही रहता है ना सप्लाइ वाला पानी आता है घर में ख़राब पानी आता है इसी लिए पूछें ठीक है आप से फिर बात करेंगे ठीक है